विद्यार्थ्यांक गोंयच्या भायर शिकपा खातीर जायत्यो शिश्यवृत्ती मेळटात पूण त्यो शिश्यवृत्तींचो प्रचार तितल्या रितीन जावूंक ना आनी त्या खातीर गोंयची भुरगीं जर तेंकां गोंयच्या भायर शिकूंक जाय वा भारताच्या भायर शिकूंक जाय जाल्यार तांकां तितली ती त्या शिश्यवृत्तींची जाणविकाय आसना आनी त्या खातीर खंय तरी गोंयची भुरगीं आपल्या गों आपल्या वातावरणाच्याच हितून मर्यादीत उरता आनी जर विद्यार्थ्यांक गोंयच्या भायर शिकपाक वयचे वयचें पडलें सुद्दां जाल्यार इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स बीन तें सगळें त्यो सगळ्यो फेसिलिटी तयार करपाक खूब वेळ लागता खूब झणजट जाता तें करपा खातीर आनी त्या खातीरूय दिसता की गोंयची विद्यार्थी भुरगीं जीं आसा तीं गोंयच्या भायर शिक्षण घेवपाक फाटीं सरतात आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार गोंयांत आनी गोंयचें वातावरण जर आमी पयलें आनी भायलें वातावरण जर पयलें गोंयचें भायलें वातावरण जर पयलें जाल्यार तातूंत खूब फरक आसा गोंयचे जिवीत हें एक सुशेगाद शांतपणान चलपी अशें आसा जाल्यार भायलें वातावरण गोंयचें भायलें वातावरण जें आसा तें पूफ आख्खें धांवपळीचें आनी त्या खातीर गोंयची भुरगीं गोंयानूच चडशीं रावून सुशेग म्हटल्यार सुशेगादपणान आपलें जिवीत जगपाक सो सोदता आनी त्या खातीरूय गोंयची विद्यार्थी भायर वचपाक प्रिफर करनात आनी गोंयांत जें आसा तातुनूच तीं शिकपाक सोदतात गोंयांत जी फेसिलिटीज आसात जे कोर्स आसात तातूंतल्यानूच तीं शिक्षण घेवपाक सोदतात त्याच मर्यादीत भितर रावन आमी शिक्षण घेतात